डोगरी बड़ी गे जरूरी भाषा ऐ स्हाड़े जम्मू एंड कश्मीर दी ते एहदे कन्ने के पता लगदा की एह् बंदा स्हेई मायने च जम्मू दा ऐ जां नेई ऐ ते इसी असें संभालियै रक्खना एह् ते बचाइयै रक्खना बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि डोगरी के ऐ जेह्ड़े डोगरें दी पंछान करांदी ऐ कुसा बी बक्ख बंदे कोला ठीक ऐ ते एह् कल्चर जेह्ड़ा ऐ जम्मू दा एह् डो डोगरी कन्नै गै डिसाइड हुंदा सब एहदा डोगरी कन्नै गै पता लगदा ऐ कि हां भाई एह् बंदा डोगरा ऐ इसी डोगरी आंदी ऐ ते ओह् जम्मू दा ऐ ते इस आस्तै एह् अलग गै भाषा बनदी ऐ स्हाडे़ जम्मू आह्ले आस्तै सारें डोगरें आस्तै